ॿारनि जे स्कूल में जॾहिं बि छहि छहि महीने छुटियूं पवन्दियूं आहिनि जींअ गरमीअ जूं छुटियूं थियूं थधि जूं छुटियूं थियूं ओॾी महिल असां ॿारनि खें वठी घुमण वेन्दा आहियूं घुमण जिते की बई गाँव में थियो किथे थधी सुठी हवा खाइण लाइ फ्रेश हवा खाइण लाइ उता जो वातावरणु ॾिसण लाइ वातावरणु सुठो हुन्दो आहे उता जो जींअ हिन दफ़े मां नाशिक वेई हुयमि पंहिंजे ॿारनि खे वठीं करे उता जो आबहवा उता जो वातावरणु ॾाॾो सुठो हो ऐं उता जो जींअ हिते जी हवा में प्रदूषण आहे जाम भागदौड़ जी ज़िंदगी आहे जाम उते हिकुदमि शान्ति जेहिॾो माहौलु आहे हिकु मन्दिरु आहे उहो ॾिसण लाहे जाम सुठो आहे हिन करे असां हुते वेन्दा आहियूं पंहिंजो हवा पाणी बदिलिण जे लाइ सुठो ताज़ी हवा खाइण लाइ उता जे वातावरणु में को प्रदूषणु कान्हे को मुंहिंजे ॿारनि खे बि उते जाम सुठो लगन्दो आहे साहु पटिण लाइ हिकु चङी सुठी ज़िंदगी जिअण लाइ असां उते वेन्दा आहियूं